جی ہمارے گھر میں دواؤں كے طور پر بہت سے پودے تلسی وغیرہ تلسی جڑی بوٹیاں اگائی جاتی ہیں تلسی ہے ایلوویرا ہے اور بھی بہت سے جراكوز جو گھروں میں استعمال كیے جاتے ہیں وہیں زیادہ تر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہی زیادہ تر قدرتی الائچی اینٹی بایوٹک سے بہتر ہوتا ہے زیادہ تر ہم وہی جراكوس تلسی یہ سب گرم كر كے ایک كاڑھا بنا كر كے استعمال كرتے ہیں گھریلو دوا جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمیں نزلہ زكام میں زیادہ تر یہی چیزیں استعمال كرنی چاہیے کہ اگر نزلہ ہوا تو تلسی جراكوس كا پتا یہ سب گرم كر كے پانی میں كھولا كر كے شہد كے ساتھ پئیں كالی مرچ ہے كالی مرچ شہد كے ساتھ كھائیں اگر كھانسی ہو رہی ہے یہی سب چیزیں گھریلو دوا زیادہ استعمال كریں اور یہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں زیادہ استعمال كی جائیں اور جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نقصان كر جاتی ہیں اور جو ہے الگ الگ سی بیماریاں بنا دیتی ہیں ان سے مختلف قسم كی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں انگریزی اینٹی بایوٹکس سے دوا سے بہت ساری بیماری ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سكے گھریلو دوائیں استعمال كریں گرم پانی پئیں تلسی كا پتا چبائیں ہلدی گرم دودھ پئیں یہ سب چیزیں دیسی دوائیں استعمال كریں لیكن زیادہ بہتر ہوگا باہر كی دوائیں وہاں کا علاج سے بہتر ہے كہ دیسی دوا گھر كا علاج كریں